इस्कूल में चित्रकारी करना बहुत बढ़िया लगता था उसमें पहले शुरू से जो ऊ दिया रहता था चित्र उसको देखना उसको समझना उसके बारे में मतलब पूरी प्रोसेस समझना फिर धीरे धीरे पेन्सिल रबर इस्केल वगैरह सारे सामग्री अपने पास में रख के धीरे धीरे ड्राइंग बनाते थे देख देखकर उसको धीरे धीरे ओर उसको बनाने में बहुत बढ़िया लगता था धीरे धीरे बनाते जाओ बनाते जाओ फिर उसमें रंग भरना पूरे कंप्लीट करना पूरे प्रोसेस धीरे धीरे करना बढ़िया लगता था सब कुछ उसको बनाने में धीरे धीरे पेन्सिल रबर जहाँ पे गलत होता था तो उसे मिटाकर वापस से बनाना करना उसको फिर बनाना जो त्रुटि होती थी उसको मिटाना फिर बनाना ऐसे करके उसको बनाते थे ये रहता है उसमें पूरे बनाने की प्रोसेस बढ़िया लगता है ड्रॉइंग का काम भी चित्रकारी में अच्छा लगता है ओ ये है